हाँ अब के जो लड़के हैं पहले के लड़के रहे तो का बोला ला कि अब पहले के लड़का धूरी में माटी में खेलते हैं पोषण नहीं मिलता है अब को लड़का हैं तो अच्छे अच्छे फैसनें ओनके चाहते हैं पहले के लड़का रहे भुइ धूरी में माटी में खेलते हैं नीक सेक खाना नहीं मिला ना नीक सेक कपड़ा मिला बच्चों को रोते रहते हैं रोटी को फुफुली में नूम नूम नमक में मिलाकर दे देते हैं खाकर अपना अब के लड़के हैं तो मोबाइल जो आ गया है दिनभर मोबाइल में बिजी हैं ना पढ़ै का ध्यान ना लिखने का ध्यान कुछ का ध्यान नहीं है मोबाइल ले लेते हैं तो दिन भर मैच देखते हैं का बोला ला कि कार्टून देखते हैं दिन भर देखते रहें खाना की भी नहीं चिंता है यह जो मोबाइल आ गया है यह इतना फाँसी का होगल बाए कि का बोला ला कि बच्चों एक दम बिगड़ गए हैं पढ़ने नहीं जा रहे हैं दिन भर मोबाइल में देखते हैं कटकून देखते हैं उहमें का बोला ला कि देखते हैं टी बी आ गया है टी बू में लगाकर दिनभर टी बी देखते हैं ना पढ़ै के ना लिखै के ना कुछ के ध्यान नहीं है बच्चों पहले के बच्चों रहें निमक रोटी खाकर आपन दबेर के हम लोग भेज देते हैं पढ़ने के लिए पढ़कर आते हैं जो नमक भात मिलता है तो खा लेते हैं अब को लड़के के पढ़े भी नहीं जाते हैं इस्कूल भी नहीं जाते हैं ऊपर से मोबाइल भी चाहेगा उसको बाद पैसा भी चाहेगा और नहीं होगा तो हम नहीं जाएँगे कटकून लगाकर देख रहे हैं फिलिम लगाकर देख रहे हैं टी वी खोल देंगे दिन भर टी वी में अपन चालू रहेगा कोई बाप महतारी का डर नही है अदब नहीं है मारने के बाद क्या होगा मारोगी पीटोगी हम नहीं देखेंगे नहीं जाएँगे इस्कूल यही बात तो लड़कन के अब के लड़कन के पहले के लड़का डराते हैं अब के लड़के डरा नहीं रहा है जो कि बोला ला कि बाप महतारी का कोई अदब नहीं है जो बच्चन के का बोला ला कि मुबाइल नहीं दोगे तो हम खाना भी नहीं खाएंगे जब मोबाइल रख लेते हैं लड़के तो खाना खाते हैं नहीं मोबाइल देंगे तो दिन भर बिना खइले रहे जाएगा मोबाइल ले लेते हैं तो दिनभर कटकून लगाकर अपने मन का देखते हैं ना खाने के चिंता ना पहनने के चिंता ना नहाने की चिंता बोलेंगे हम लोगां तो छोटा बच्चा को वही हाल बड़े बच्चन के वही हाल सब आज की ज़माना कलयुग ऐसा आ गई है कि बे मोबाइल का कोई बिनती नहीं बन रहा है हगने जा रहे हैं मोबाइल मुतने जा रहें मोबाइल खाना खाए जा रहें मोबाइल कहीं भी जाओ मोबाइल जिसके पास छोटे छोटे बच्चों के पास देखो तो मोबाइल हाथ में रहेगा नहीं मोबाइल रहेगा तो हम नहीं जाएँगे पढ़े पहले इधर रो रहे हैं कि नहीं हमको मोबाइल चाहेगा हमारे घर में टी बी लगाइए टी बी लगा दो तो टी बी भी देखते हैं रात बीत जाती है बारह बज जाते हैं दो बज जाते हैं टी वी देखने जितना टी बी देखने में मन लग रहा है उसे पढ़ने में मन लगेगा तो कितना आगे का विकास होगा बाक़ी तो पढ़ने वाला अदमी कोई है नहीं पढ़ै का कोई नहीं आज कल गुंडागर्दी लड़का करेंगे बच्चे से जब नहीं डरा रहा हैं तो बड़ों से क्या डराएँगे कभी नहीं डराएँगे उसी हाल बच्चन के है बच्चों लोगन के कितना बूसते हैं पियाते हैं पोसते हैं नहवाते हैं धोवाते हैं कि बच्चा हमारा पढ़े जाएँगे अब क्या कि बच्चा जाकर फील्ड में बैठकर मोबाइल लेकर मोबाइल देख रहे हैं मैच देख रहे हैं पढ़ै का ध्यान ही नहीं है बच्चा कितना पढ़िया नहीं पढ़ पाए हैं हम लोगा किसी तरह से अपना पेट गाँड़ काटकर के कि चलो हमाराे बच्चा पढ़ लेंगे तो कुछ उन्नत पर जाएँगे कुछ का बोल विकास बनेगा क्योंकि बच्चा विकास नहीं बन रहा है जो मोबाइल ऐसा चल दिया है कि एक से एक एक से एक मोबाइल में आता है फिर क़िस्म क़िस्म की बात छेड़ते हैं बच्चा जो हम लोग की नहीं आएगा तो वे बच्चों के आता है बच्चा इतना बढ़िया ख़राब ख़राब बात बोलते हैं हम नहीं जाएँगे इस्कूल हमको मोबाइल चाहेगा मोबाइल में पैसा ख़त्म हो जाएगा तो क्या कोई उपा करके उसके मोबाइल में पैसा डलवाओ नहीं डलवाओगे तो हम लोग पढ़े नहीं जाएँगे इसी ऐसी तो हालत अब को बच्चन के है पहले का बच्चा को मोबाइल का हाल ही नहीं जानता है कैसा मोबाइल होता है कैसा फोन होता है कैसा टी वी होता है बाक़ी अब को जो बच्चा है तो उसको टी वी के जो जनमते हैं उसी के ख़याल हो जाता है कि हमको टी वी चाहिए हमको मोबाइल चाहिए छोटा छोटा बच्चा के ज्ञान हो गया है पढ़ने के ज्ञान नहीं है जितना आप मोबाइल देखने में समय बिता रहे उतना पढ़ोगे तो आगे के विकास जाएगा बाक़ी बच्चों पढ़े पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ख़ाली मोबाइल चला रहे हैं फिल्म देख रहे हैं कटकून देख रहे हैं यही सब देखते देखते लड़के सब बिगड़ गऍ इस्कूल में क्या पढ़ता है पहले का पढ़ाई पाँच को ना अब को पढ़ाई बी ए दस को पहले के पढ़ाई में कुछ तरी भरत रहा अब तो पढ़ाई नहीं हो रहा है ख़ाली गुंडागर्दी किस लिए ख़ाली मोबाइल ख़ाली मोवाइल जो करता है मोबाइल टी बी करता है और कोई छोटे छोटे बच्चन के इतना ज्ञान टी वी चलाने ख़ातिर मोबाइल देखने ख़ातिर फोन लगा दो तो फोन से बात करने खाती हम लोग के का बोला यह को क्या शऊर ही नहीं है कि किस तरह बात करी जाए हे लाइए बाबू भागा यहाँ से खित्तर बैठे ख़ाली सुनते होवा जाए